पेंटिंग ठाहिण लाइ मूंखे ॾाढी मुश्किलियूं बि आहियूं कॾहिं कॾहिं शादीअ खां पोइ जॾहिं घर जी ज़िमेदारी हुई पोइ उन्हनि में टाइम निकिरी वियो वरी ॿार नंढा हुआ त हुननि में टाइम निकिरी वेंदो हुओ मनु कंदो हुओ करण जो त हुते कली कॾहिं कलर पर परे मिलंदा हुआ त वञी न सघंदा आहियूं वञी न सघंदा आहियूं की कलर वठणु हाणे त ख़ैरु ऑनलाइन सभु थी वियो आहे हाणे घर में घुराए करे बि करे सघंदा आहियूं लेकिन कॾहिं कॾहिं मतिलबु घर जी ज़िमेदारी जे वधीक ज़िमेदारी जे करे टाइम ई न मिलंदो हुओ की कीअं कयूं लेकिन मन त इलाही कंदो हुओ की तरह तरह जी पेंटिंग ठाहियूं लेकिन क घर जी वधीक कॾहिं कॾहिं बीमार आहे कॾहिं काॾे शादी में वञिणो पियो कॾहिं कुझु न कुझु कॾहिं महिमान अची विया त ईअं ई घटि में घटि रुकावट ईंदी वेंदी हुई लेकिन मन त हाणे बि इलाही कंदो आहे की तरह तरह जी पेंटिंग ठाहियूं लेकिन हाणे असुल में टाइम आहे हाणे ॿार वॾा थी विया आहिनि त लॻंदो आहे की हाणे कुझु कयां ठाहियां वेही करे त हाणे त कलर ऑनलाइन ई घुराए सघंदा आहियूं ऑनलाइन मिली वेंदा आहिनि त हाणे वधीक टाइम मिलंदो आहे की हाली कुझु ठाहे करे मां मतिलबु घर में लॻायूं या माण्हुनि खे ॾेखायूं की की कीअं कीअं ठहंदो आहे कीअं कीअं असांखे मतिलबु पंहिंजे कला खे अॻिते वधाईंदा आहियूं ईंअ ई मतिलबु लॻंदो आहे की हाणे कुझु कयां